हम बच्चा रही तऽ ओहि समय हमरा महल्लामे एगो बहिन लगथिन हुनकर शादी भेलै उस समय कैमरा सबलोगके पास उपलब्ध नहि रहै आओर ओहि समय कैमरा जेकरा पास रहै उ बड़ा मतलब कि समाजके प्रतिष्ठित कहिऔ चाहे समाजके अपडेटेड हँ व्यक्ति कहियौ उ काउण्टिंग कयल जाथिन तऽ हमरो कैमराके देखली तऽ हम कैमरासँ जे फोटो खिंचैत रहथिन उ भैया हमरा सबके लगथिन हमरा बड़ा मनमे ई भेल कि ओह भैया फोटो घिचै छथिन तऽ बड़ा लगै छै आओर हमरो फोटो घिचै आबैके चाही तऽ हम हुनकासँ रिक्वेस्ट कयलियै कि कैमरा हमरा दिउ हमहुँ फोटो खिञ्चब तऽ भइया कहलथिन अहाँके अभी फोटो खीञ्चल नहि जायत एहिमे ऐंगल मिलाबैके पड़ै छै तैके बाद डिस्टेन्सके देखैके पड़ै छै आब जेकर हम फोटो खीञ्च रहल छी ओकर फोटो मने केना अच्छा आयत पूरा एकदम मिलाबैके पड़ैय तब क्लिक करैके पड़ैय ऐसे ही अहाँ फोटो खीञ्च देबै तब पता चलल मने फोटो गड़बड़ा जतै आओर ओहि समय कैमरा अहाँ बच्चा छी हम कैमरा अहाँके नहि देब हम कहलियै नहि नहि हम फोटो खिञ्चब तब जाके उ हमरा ई सब बात बता देलनि कि केना केना फोटो खिञ्चैके चाही तऽ हम एगो फोटो खिञ्चली फोटो जे खिञ्चलियै तऽ पहिला फोटो हम खिञ्चले रही पोखरके साइडमे आब एतना अच्छा कैप्चर हो गेल रहै फोटो एतना अच्छासँ खिञ्चायल रहै जे भैया जे हइ देखिके दङ्ग रहि गेलखिन उ कहलखिन फोटो तऽ हमहुँ खिञ्चै छी लेकिन एतना जे है एकदमसँ मतलब कि केना एकर फ्रेम होइके चाही एकर हाइटके अनुसार केतना डिस्टेन्स होइके चाही इतना तऽ आइ तक हमहुँ मिला पैली जेहन अहाँ खीञ्च देलियै हमरा बड़ा अच्छा लागल कि चलु आइ हम पहिला फोटो घिचलियै अपना लाइफके आओर अच्छासँ खीञ्चा गेल तऽ हमरा एक तरहसँ आइडिया मिल गेल कि फोटोग्राफीमे कुछ एहन बेसिक बात हय ओकरा ध्यानमे रखि हम फोटो अच्छा खीच सकइ छी तऽ ज्यादातर मौका तऽ नहि मिलैय अब तऽ खैर मल्टिमीडिया मोबाइल आ गेल है लोग केहनो कोनो बातपर वीडियो बनाबे लगै छै लेकिन कैमरा अगर हमरा हाथमे मिल जाइए तऽ हम अच्छा फोटो खिंञ्च लै छी एहिमे कोनो दू मत नहि छै